मैथिली भाषामे बहुत अपना आओरके भाषा बहुत अच्छा हइ गऽ मैथिली भाषा लोक कहै लोक जे बहुत अच्छा हइ ई बोली होइ गन कोइ तनि हिन्दी बोलि दै हइ धिआपुता तऽ कहै हइ ई बहुत बढ़िआँ बच्चा हइ गन अपना आओरके मैथिली भाषा बोलै छिए मैथिलिए भाषा अपना आओरके बहुत अच्छा हइ गन मैथिली भाषा बढ़िआँ हइ सभ मैथिलिए बोलै हइ तऽ मैथिली मैथिलिए भाषामे बहुत बढ़िआँ भाषा हइ मैथिली गन कोइ धिआपुता बोलि दै हइ इंग्लिश तऽ कहै ओ बहुत अच्छा बच्चा हइ सुन्दर बच्चा हइ